असांजे देश में इलाही राजनीति आहिनि जे राजनीति ख़ाली पंहिंजे पंहिंजे रोब लाइ राजनीति में ईंदा आहिनि पंहिंजे देश जो उद्धार करण लाइ कोन ईंदा आहिनि पाणि थोड़ेक समय में अमुक सुठा राजनीति बि अची वेंदा आहिनि जीअं की पंहिंजा प्रधानमंत्री नरेंद्र श्री नरेंद्र मोदी उहो पंहिंजे देश में जॾहिं खां राजनीति में आया आहिनि तॾहिं खां पंहिंजे देश जो सभु सुठो ई थियो आहे पंहिंजे देश मां ग़रीबी बि दूरि थी आहे हुन पंहिंजे देश लाइ इलाही सुठी सुठी वस्तु कयूं आहिनि हुन खां पोइ पंहिंजे देश में इलाही सुधारा ॾिसण मिलिया आहिनि पंहिंजो देश पग प्रगति जे पथ में आयो आहे राजनीति में माण्हू खाली वोटनि लाइ ख़ाली माण्हुनि सां वादा कंदा आहिनि कि असां तव्हांजे लाइ सभु सुठो सुठो कंदासीं पर जेॾी महिल हुनजो चुनाव थी वेंदो आहे उहो पथ ते अची वेंदा आहिनि तेॾी महिल उहो सभु भुलिजी पवंदा आहिनि ऐं पंहिंजे माण्हुनि जी पुकार कोन ॿुधींदा आहिनि पर पंहिंजा नरेंद्र मोदी अहिड़ा कोन आहिनि उन्हनि पंहिंजे देश लाइ इलाही सुठो कयो आहे जंहिं उन्हनि वादो कयो आहे उहो पूरो ई कयो आहे जीअं की पंहिंजे शिक्षण में बि इलाही वधारो ॾिसणु मिलियो आहे पहिले ज़माने में माण्हू धीअरुनि खे पढ़ाईंदा न हुआ उहो ख़ाली हर ख़ाली घर जा कमु ज कंदी हुई पर हवे धीअरूं पुट सभु समान आहिनि सभु अॻियां पढ़नि था ऐं पंहिंजे देश जो नालो बि रोशनु करनि था ऐं देश खां ॿाहिरि वञी बि कमाइनि था जीअं पंहिंजे भारत जो ऐं पंहिंजे समाज जो नालो वॾो थिए थो हर हिकु शिक्षा में अहिड़ी सिद्धि प्राप्त करनि था जंहिं में हर हिकु समाज अॼु अॻियां आहे ऐं पंहिंजे ॿारनि खे शिक्षण जे लाइ पढ़ाइण लाइ प्रोत्साहित करे रहियो आहे शिक्षण जे सवाइ इलाही अहिड़ी टेक्नोलॉजी में बि वस्तु आहिनि जंहिं में पंहिंजो देशु उहो अॻियां वधी रहियो आहे टेक्नोलॉजी में पहले जे ज़माने में मोबाइल कोन हुआ पर हवे टेक्नोलॉजी हेॾी वधी वेई आहे जीअं सभिनिनि वटि मोबाइल आहिनि ऐं उहो हुनजो इस्तेमालु करे पंहिंजे ज्ञान जे पूर्ति में वधारो करे सकनि था हवे जे ज़माने में पहले जे ज़माने करता घणियूं सुठी सुविधाऊं उपलब्ध थी वेयूं आहिनि पहेला लाइटूं कोन हुयूं पर हवे लाइटूं बि थी वेयूं आहिनि केर बि अंधारे में विहे कोन थो सभु सुठी रीत ना पंहिंजे देश खे अॻियां वधाइण में जुटी विया आहिनि सभु पंहिंजे समाज जो पंहिंजे माता पिता जो पंहिंजे देश जो नालो रोशनु करे रहिया आहिनि पहेला पंहिंजे देश में हेॾा सुठा घर न को हेॾा सुठा रस्ता न हुआ पर नरेंद्र मोदीअ जे सुठे आचरण सां हा भई पंहिंजो देश उहो इलाही अॻियां वधी रहियो आहे हुन में इलाही छा छा कमु कार बि थी रहिया आहिनि गामणनि जो विकास थी रहियो आहे गामणनि जा लोको शहर तरफ़ अचनि था ने शहर जा लोको बि अॻियां विदेश तरफ़ वञनि था पहले गामणनि जे लोकोनि में हेॾी समुझ कोन हुई की जीअं अॻियां वधी सघनि ने ग़रीबी मां निकिरी सघनि पर हवे हवे खेडूतनि खे बि इलाही साकार मिलियो आहे पहेला खेतीअ जो हेॾो महत्वु हूंदो न हुओ पर पहेला खेडूतनि खे महिनत सां खेती करिणी पवंदी हुई पर हवे जीअं जीअं टेक्नोलॉजी जो विकास थियो आहे इअं इअं टेक्नोलॉजी में अॻियां वधियां आहियूं इअं इअं सभिनिनि खे पंहिंजे कार्य करण में इलाही सहूलियत मिली आहे टेक्नोलॉजी में बि खेती करण में बि इलाही विकास थियो आहे पाणि जा जेका बि खेडूत आहिनि उहे सरलता सां खेती करे था सघनि ऐं पंहिंजे फरते सुठो अने शुद्ध खाइण खाइण जो पुॼाए था सघनि ई सभु हिकु सुठा राजनीति नेता जे तरी नेता जे तरीक़े सां पाण खे मिलियो आहे तॾहिं पाणि इअं चई चऊं था की अॻियां बि पंहिंजनि त तरीक़े अहिड़ा ज माण्हू अचनि जे पंहिंजे देश जो सुठो अहिड़ो विकास करे सघनि ऐं पंहिंजे देश खे अॻियां वधाए सघनि पंहिंजो देशु उहो अॻ्यां सभिनीनि मां वधे सभिनिनि ॻाल्हियुनि मां तरक़ी करे पंहिंजे देश में केर बि ग़रीबु न रहे सभु सुखी रहनि अहिड़ी ज हिक नेता जी आशा हुजिड़ी घुरिजे ऐं जेको बि नेता ठई अचे थो उहो पहिला माण्हू जी तकलीफ़ूं समुझे ऐं हुनजो सोल्यूशन हुनजो हल कढे पोइ ज पंहिंजी हुन पथ जो उपयोग करे